हमरा छै दूइ सए बच्चा ओकर कपड़ा रो सिलाना छै तऽ केतना लेबहो

एक बच्चा पर डेढ़ सए हँ एक सए पचीस लए लिहो हँ एक सए पचीस दए दहन कत्तेक दिनमे दूइ महिना लागि जेतै दूइ महिना लागि जेतै तऽ फेर विद्यार्थी सब परीक्षा निकले लागतै तब केना होयतै परीक्षासँ पहिले दए देतै ठीक छै तब नहि होना चाही आ जल्दी बढ़िआँसँ छोटा ओटा नहि होइ हँ ने बढ़िआँसंँ सी दिहऽ सबटा बच्चा सबके एने ओने नहि होना चाही कपड़ा ओपड़ा नहि बचैहऽ ओहिमे की करैत छै छोटो सी दै छै कपड़ा बचा लै छै ओ काम नहि

फूलके केतना पैसा ले आँय डेढ़ सए टका दए दहुन नहि नहि सी दिहऽ अच्छा दश टका आओर दए दू सए साठि एक सए साठि टका भेलै भए तऽ गेलै दूइ सए बच्चाके कपड़ा सिअला पड़तनि दोसरे ठिन सिआ लेबै अच्छा